राम राम हाँ हाँ हाँ हाँ कपड़ा है एक एक से है सुन्दर सुन्दर हैं लोअर है जैकीट है जींस है इनर हैं हाँ जो लेंगी सब हैं रेट है जैसा कपड़ा है वैसा रेट है अच्छी कौन अच्छे क्वालटी की अगर इनर मिल गई तो अच्छी क्वालटी का आपको ढाई सौ रुपये पड़ेगा उसमेँ जो रूआँ वुआँ नहीं छोड़ेगा गर्मी भी बहुत अच्छा रखेगा मुलायम भी रहेगा हाँ हाँ डिस्काउंट है ना अगर आप तुरंत तुरंत कैश करेंगी आपको हम दस पैसे दस पैसे का दस परसेंट तक डिस्काउंट रखेंगे

ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ डिस्काउंट है हमारा वही उस मतलब कि जो नीचे का हाँ वे भी है मतलब दोनों एक साथ लेंगी तो आपको चार सौ रुपये में पड़ेगा दस परसेंट का उस पर भी डिस्काउंट दे देंगे

हाँ मोफलर है इस्कार्प है टोपी है क्या लेंगी हाँ हाँ

अच्छइ क्वालटी का है आपको गड़े गा एक दम मुलायम कपड़ो का है गाठ बाँधने के लिए अच्छा गर्मी देगा ले लीजिए आप कौन सा लेंगी ठीक नहीं ख़राब होगा क्योंकि हम बस थोड़ी क्वालटी वाली चीज़ ही रखते हैं ठीक पैक करें क्या अच्छा ठीक हाँ वह भी है क्वालिटी वाली बढ़िया चीज़ है एक दम वे दिखिए आपको ख़ूब बढ़िया जैकेट जैसा लेंगी ना तो उसका रेट आपको आपको मिलेगा कम से कम हज़ार रुपये तक जाएगा अच्छा ठीक है आप नहीं कम में उससे भी डिस्काउंट है मान लीजिए हज़ार रुपये चलिए अच्छा ठीक है रखिए राम राम